हमारे यहाँ लखनऊ के पास में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है वहाँ पे अनेक प्रकार की पुस्तकें मिलती है वहाँ पर हर तरीके की बातें पुस्तकों को आती जाती रहती लिखी है उसे समझने के लिए उसे समाचार पढ़ने के लिए या कोई पत्र पढ़ने के लिए हमें उस पुस्तकालय में जाना पड़ता है उस पुस्तकालय का यह नियम है कि सुबह दस बजे से शाम छः बजे तक उसमें उनकी होती है उसके बाद फिर अगले दिन उसमें जाने की अनुमति मिलेगी और यहाँ एक लाइब्रेरी भी है यहाँ इटौंजे में एक लाइब्रेरी भी है वहाँ उसमें सब तरीके का आपको संशोधन करवाया जाएगा जैसे कि उन्हें को यू पी पी का पुस्तकालय है उससे पढ़ना है या किसी भी चीज पर जैसे किसी में आपने फार्म डाला उसमें हमें उसके बारे में जानकारी लेनी है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा लाइब्रेरी जाना पड़ेगा वहाँ लोग मिलेगे वहाँ अच्छे अच्छे बातें बताएंगे तभी तो उसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी उस जाना जानकारी में हमें एक बार नहीं सौ बार दिमाग लगाना पड़ता है इसलिए उस पत्र या समाचार को समझने के लिए हमें अपने पास कोई न कोई फीलिंग वो होनी पड़ती है इसलिए अनेक पुस्तकालय लखनऊ के अंदर एक से बढ़ के एक पुस्तकालय है उस पुस्तकालय जैसे कि एन सी सी हैं या है बहुत सी पुस्तकें है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो कभी खत्म ही नहीं होगी यू पी पी की है इस कोई भी जैसे कोई फाम हमने डाला है उसमें किसी भी तरीके का हमें कोई फाम डालना है या कुछ भी भरना है तो हमें लखनऊ जाना पड़ेगा उसकी पुस्तकालय लेने के लिए जब पुस्तक वहाँ से ले के आएंगे तब पढ़ेंगे तब उसके समाचार को जानेगे तब उसी के अनुसार उस उसी का नियम नियम के अनुसार उसका पालन करेंगे तब हम उसी के उसी के सहारे उस मंजिल पर पहुँच पाएंगे उस मंजिल पे पहुचने का कोई वो छोटा तरीका नहीं है है तो छोटा ही पर समझना कहना ये तरीके हमें बहुत वो आते हैं हमें लगता है जैसे कि एक स्तर है हमने पढ़ डाली दूसरी पुस्तक हम पढ़ी पढ़ने का मतलब नहीं है उसको समझने का मतलब है पुस्तक में कौन कौन सी बातें कहाँ पे लिखनी हैं कौन सी बातें कहाँ पे होती है कैसे क्या करना इस तरीके से हमें उससे निपटारा करना पड़ेगा उस निपटारे में जैसे कि हमने योगी के बारे में हमें जानना है तो वो पुस्तक हमने ले ली हमारे घर में कोई टी वी नहीं कोई मोबाइल नहीं कोई न्यूज नहीं देख सकता हमने पुस्तक ली उसके साथ ही बारे में पढ़ ली अब जैसे कि हमें कुछ भी देखना है या सुनना है तो हमें कैसे जानकारी करेंगे जब मेरे वहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है देखने सुनने वाला तो मैं उसी पुस्तक के अनुसार उस जानकारी को ले सकें लाइब्रेरी में जाएंगे किसी छोटी सी दुकान पे जाएंगे वहाँ से किताबें ले आएंगे पुस्तकें ले आएंगे पढ़ेंगे देखेंगे समझेंगे तब तो उसके बारे में जानेंगे जब बारे में जानेंगे तो अदर को बताएंगे कि वहाँ से जाना ये चीज ला ये ऐसी पुस्तक लाना इसी से हमको लाभ हुआ तो आपको भी लाभ होगा आप भी उसी से लोगे ऐसे ही हमें लाभ मिलते रहेंगे जब लाभ मिलते रहेंगे हम और आगे बढ़ेंगे जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम हमें देख के अदर भी लोग आगे बढ़ेंगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बहुत निकल जाएंगे इसीलिए

हम ले के आए घर में पढ़े लिखे सब किया अदर को दिया वो भी पढ़ा वो भी आगे बढ़ा वो भी ये हो गया ऐसे में समाचार जैसे कि न्यूज पेपर हमने लिया उसमें आज दिल्ली में क्या हुआ मेरठ में क्या हुआ आगरे में क्या हुआ जंगल में क्या हुआ कहाँ लड़ाई हुई कहाँ भगदड़ मची को कितने लोग घायल हुए कितने लोग मारे गए कितने लोग कहाँ चोरी हुई कहाँ सब कौन से इन्सान किसी में कहाँ पे मंदिर बनवाया कहाँ पे पूजा की जाती कहाँ पे क्या होता ऐसे में हमें पुस्तकों या ये अखबारों से हमें जानकारी मिलती है जैसे कि शिवा अब जैसे हम हमें अयोध्या में है वहाँ गए नहीं तो उसके बारे में हम पुस्तक से भी जान सकते हैं लाइब्रेरी में जाएंगे हमें बहुत तरीके की बातें मिलेगी उस बातों से हमें ये लाभ मिलेगा कि जैसे हमने न्यूज पेपर नहीं पढ़ा समाचार नहीं देखा तो हमें पता तो है नहीं कौन चीज कहाँ पे है तो जब हम देखेंगे पढ़ेंगे पुस्तक में लिखा है इसी के अनुसार हम लोग ये काम करेंगे जब काम करेंगे दिमाग चलेगा हौसला बढ़ेगा आगे बढ़ेंगे बढ़ते बढ़ते बहुत लम्बे से बढ़ जाएंगे इसीलिए ये कहते हैं सब लोग दुनिया पूरी जागरूकता हो चुकी है इस सरकार में हम सब लोगों को सेफ्टी में रख दिया है चाहे जहाँ आओ चाहे जहाँ जाओ चाहे जो करो चाहे जो पुस्तक पढ़ो कोई बेहिजक पढ़ो बेहिजक जाओ बेहिजक आओ कोई दिक्कत नहीं इस दिक्कत का समाधान करने के लिए हम पुस्तकालय जाएंगे पुस्तक लाएंगे पढ़ेंगे और अपनी जिंदगी का जीवन सफल बना सकते हैं सब बनाने में हमें बहुत मदद आ करनी पड़ती है ऐसे मदद करते करते हम आगे बढ़ जाएंगे एक दिन कोई लायक ही बन जाएंगे कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएँगी इस पुस्तकों से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं लाभ मिलने में समाचार भी समझ आते हैं और पुस्तक भी पढ़ लेते हैं समाचार भी जान जाते हैं न्यूज भी जान जाते हैं कौन सी बात कौन सी घटना कहाँ पे घटी है उस घटना के आधार पे हमें अपने करीब में आने वाले में सभी लोगों को पता चल जाता है जब पता चलता है तो वो भी बोलेंगे कहाँ से ले के आई हो क्या किए हो कहाँ से लाई हो कैसे पढ़ी हो कैसे क्या किया तुमने वो भी उसको हमने बता दिया कि ये ऐसे हमने उसके बारे में हमें पता चला वहाँ गए लखनऊ में बहुत बड़ा सा पुस्तकालय है बहुत सा बड़ा पुस्तकालय है लखनऊ में वहाँ पे जाओ उस पुस्तकालय से पुस्तक ले आओ अपने घर में बैठ के पढ़ो वहाँ मनोरंजन बहुत होता है उस पुस्तकालय के आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है वहाँ बहुत सारा सुहाना मौसम लगता है बहुत अच्छा वो रहता है और सब तरीके का अच्छी रुकावट बनी रहती है इसलिए वहाँ लखनऊ जाके उस पुस्तकालय से पुस्तक लेकर आओ